हमरा देशमे अस्पताल मे तनि समस्तीपुर जिला पड़ै हइ आओर हमरा गाँवमे नर्स आर आशा आर तनि टाइमपर आबै टाइमपर आबै हइ मतलब एक दिन के बाद आयल मतलब करोनामे बहुत ऐसन आदमी हइ से करोना बिमारीमे मरि गेलै हन से डाक्टर नहि आबि पयलखिन से मरि गेलै आरो साधारण हमरासभके हॉस्पिटल जाइके पड़ै हइ समस्तीपुर अस्पताल आओर उहाँसँ इलाज चलै हइ गाँवमे डागदर उतना नहि आबै हइ टाइम पर आबै हइ

एक दिन दू दिन पर हमेशा डागदर बाद कऽ कऽ आबै हइ बहुत आदमी मरि गेलै हइ